ویڈیو کانفریسنگ ویڈیو کانفریسنگ ٹیکنیک بہت ہی اچھی ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے اور ہم جیسے کہ میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس سے جیسے ہم کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اگر کوئی میٹنگ کا کام ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آنلائن ہم اس کو کریٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کال سے سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں گھر بیٹھے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں ہمیں کچھ پہلے آفلائن کلاس کے لیے جانا پڑتا تھا دور دور تو اب ہم گھر بیٹھے بھی آنلائن کلاس لیتے ہیں ویڈیو کے دوارا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ ویڈیو ہمیں کوئی ایشو پرابلم مطلب کہ کوئی شول پرابلم آ گئی تو پھر اسے ہم شالو کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں کلاس لے رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ہمارے پاس پرابلم ہے وہ مجھ سے مجھ سے سالو نہیں ہو رہا تو وہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں تو سر ہمیں آسانی سے سمجھا دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ اور گھر بیٹھے ہم کر لیتے ہیں اور ہمیں باہر نہیں جانا پڑتا ہے یہ سب سے اچھی بات ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیٹورک ایشو کی وجہ سے بھی ہمیں بہت مشکلات درپیش آتی ہے تو جیسے نیٹورک ایشو ہو گیا اس کی وجہ سے کچھ کوسچن ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں کچھ سن نہیں پاتے ہیں صحیح سے تو یہ تھوڑا سا یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی ہم کو کرنا چاہیے صحیح کرنا چاہیے